हैलो आं मड़ो उत्थें जाना हा जन्मदिन हा उनें फंक्शन अरेंज़ कराये दा ते किन्ना बरतन देआ दे तुस इक्की सौ देना गोआंढ़ियें दा जन्मदिन ऐ इक्की सौ देना मड़े उनें बरतना साढ़े इक्की सौ रपेआ इक्की रपेऽ देने मड़ी अपनी बेस्ती करानी के पंज सौ रपेआ हारा सोचा करनी अं'ऊ तुसें केह् देना मड़ो तुस अज्जकल त्रैऽ सौ रपे दा केह् औंदा ठीक ऐ मड़ो भी बी तुसें जाना किन्ने बजे तुसें गड्डी लेइयै जाना जां इंया जाना पैदल पैदल गड्डी लेइयै जाह्गे ते मिगी बी लेई जायो चलो दिक्खने आं सूट कोह्का पाने तुस एह् ठंड बड़ी ऐ कोटी पानी तुसें जां इंया गै गरम सूट पाइयै चली पौना में बी निं लाये दा हा ओह् शैल निकलेआ कपड़ा इंया परवाने कशा लैते दा हा ओह् इंया होई गेआ किट्ठु मुट्ठू जन आं तुसें बी लैते दा होना अज्जकल कपड़ा बी शैल दुकान आह्ला ऐ नी अंजी लैते दा होना नमें मड़ो जिन्ने होर केह् आक्खा सड़े दे जां हून आक्खां चलो केह् करना हून जेह्कड़े हैन परोइयै चली पौन्ने आं

इन्वर्टर लाये दा मड़ो असें चलो ठीक ऐ भी अस चलने आं फ्ही इनें गोआंढ़ियें बी जाना कट्ठे गै चलगे जाना गड्डिया जां पैदल पैदल चलगे चंगा